ہیلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ کیا مکھیا جی بول رہے ہیں ہاں ہاں ہم بول رہے ہیں کچھ سمسیا ہے گاؤں میں جیسے کہ دقت آ رہی ہے سڑکوں کی اور بارش ہونے پہ بارش ہونے پہ کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو کافی دشواریاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کچھ حل اور نہیں تو راستہ جام ہو جاتا ہے پانی لگ جاتا ہے تو اس کا کچھ سمسیا حل ہوگا یا نہیں اچھا ہوں

اچھا

ویسے دیکھیے کہ جیسے ہمارے گاؤں میں یہ دو تین جگہ جو ہے کہ جیسے روڈ کٹا ہوا ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے بارش ہونے پہ لوگ مہمان آتے ہیں یا اور لوگ آتے ہیں تو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پرتا ہے ہاں پھر جو ہے ہوں ہوں تو اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں

اوکے و علیکم السلام شکریہ دھنیہ واد خدا حافظ